پچھلی چند دہائیوں میں ہندوستان میں ابھرنے والی کچھ نئی ملازمتوں میں سے یہ ہیں یوٹیوب یوٹیوب آنے سے یوٹیوبر پیدا ہوئے اور ان کو ایڈیٹر کی ضرورت پڑی مواد بنانے والے یعنی کنٹینٹ رائٹر کی ضرورت پڑنے لگی اور ولاگ اسٹارٹ ہوا تو لوگ سفر کرنے لگے اور ولاگنگ کرنے لگے اور کامیڈی اسٹارٹ ہوئی اسٹینڈ اسٹینڈ اپ کامیڈی اسٹارٹ ہوئی تو کامیڈین پیدا ہوئے یہ نئی نئی ملازمتیں ہیں اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے بھی مواقع اسٹارٹ ہوئے جیسے کہ بڑی بڑی کمپنیاں ہندوستان میں آئی یہاں ایمنسیز ہوئی تو اس میں بھی بہت سارے لوگ گئے